हमरा अपन कॉलेज जाना रहए तऽ हम एकटा गाड़ी बुक केलहुँ रहए ठीक छै ओलाके माध्यमसँ लेकिन ओ गाड़ी हमर ससमय नहि आबि पाएल जेकरासँ हमरा ओकरा कैंसिल करए पड़ल ठीक छै तऽ हमरा इहो लागल की जे जेकरा हम कहलिऐ ओ ससमय हमरा नहि पहुँचाएत तऽ बादमे हमरा लइयो कऽ ओ कैब की फायदा हाएत तऽ ओकरा हम कैंसिल कए देलिऐ